नमस्ते बस यरो ठीक तुस सनाओ हां जी हां जी हैं ना यरो में निं सुनेआ कदूं होए आ कदूं दी गल्ल ऐ मतलब केह् होए आ उ'नें गी अच्छा अच्छा अच्छा हां में इं'या सुने दा हा की उं'दी किश सेह्त ठीक निं है मिगी नी पता हा की उं'दी ओह् पूरे होई गे ओह् हे राम ओहो मड़ो कुसै घड़ी घड़ी दा पता निं होंदा ऐ कदूं इन्सान जंदा उठी ते उं'दी कुड़ी में उं'दी कुड़ी बाहर बी रौहंदी ना इक आई दी ओह् मतलब होई आ उं'दा संस्कार हे भगवान

अच्छा अच्छा अच्छा अं'ऊ तां गै सोचा इ'न्ने तां भी दौं त्रैऽ दिन होई दे नेईं ते इ'न्ने चिर तोड़ी ते रौंह्दी निं है शरीर अच्छा अच्छा हे भगवान जी हे माए मड़ो किन्ने चंगे हे बचारे भईया जी हां स्हेई आक्खेआ तु'सें जिसलै बी मिलदे हे हां यरो चल जाना ते पौना गै है भी बंदा इ'यां खुश आखदे निं खुशी दे टैम पर नेईं जाए पर नेह् टैम पर जाना चाहिदा अम्मऽ ते कदूं तोड़ी जाना भी तु'सें

अच्छा अच्छा मिगी बी सनाई ओड़ेओ यरो मिगी मड़ो बड़ा बुरा लग्गेआ सुनियै ठीक ऐ ठीक ऐ किट्ठे गै जाग्गै बड़ा बुरा लग्गेआ मिगी सुनियै तौबा निक्के निक्के बच्चे पैह्ले मड़ो अजें कुड़ियै दा ब्याह् बी निं होए दा कि'न्ना मुश्कल होना बब्बै दी जगह थोह्ड़े ना कोई लेई सकदा

जि'न्ना लिखे दा होंदा ते उ'न्ना गैऽ होंदा ऐ अंऽ चलो ठीक ऐ भी तां भी ठीक ऐ भी ठीक ऐ ठीक